हमारी जो मात्राभाषा प्राचीन समय से हिन्दी रही है बहुत पुराने समय बहुत प्राचीन से प्राचीन समय में देखा गया है कि अपनी मात्रभाषा हिन्दी रही है लेकिन वर्तमान जो परिस्थितियाँ हैं आज है उस हिसाब से वह उसमें देखा जा रहा है कि अपने मतलब स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें इंग्लिस पर ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है और जिसने अपनी मतलब जो संस्कृति और अपनी जो भाषा है उसपर बहुत असर पड़ रहा है क्योंकि अपनी प्राचीन समय से मात्राभाषा हिन्दी रही है लेकिन वर्तमान में देखा जा रहा है कि इंग्लिस पर बहुत ज़ोर दिया जा रहा है और इंग्लिस के अलावा भी दूसरे प्रदेशों में भी ये देखा गया है कि गुजरात है अपना तो गुजरात में जैसे गुजराती भाषा का उपयोग ज़्यादा हो रहा है असम है उसमें असमी भाषा का प्रयोग होने लगा है और अपने अन्य प्रदेश हैं जैसे असम हुआ गुजरात हुआ जिसमें गुजराती हो गई राजस्थान में राजस्थानी चलती है और बिहार में भोजपुरी चलती है इस प्रकार देखा गया है कि अपने अन्य प्रदेशों में असम में असमी चल रही है मान लो और अदर अदर प्रदेश में जो उनकी मात्रभाषा है वे उस मात्रभाषा का उपयोग करते हैं दक्षिण वासी दक्षिण में अलग ही भाषा का उपयोग किया जाता है तो अपने को देखा गया है कि अन्य प्रदेशों में जो उनकी जो अपनी प्राचीन समय से भाषा हिन्दी रही है हिन्दी को नहीं करके अपनी वे मैन भाषा को गुजरात में गुजराती बोलते हैं और असम में असमी बोलते हैं दक्षिण में उनकी दक्षिणी भाषा जो उनका उपयोग किया जाता है उस प्रकार से अपनी मतलब हिन्दी जो मात्रभाषा है तो हिन्दी मात्रभाषा से अपना इस प्रकार का घाटा हो मतलब देश को हो रहा है यह अपनी जो मात्रभाषा है उसका उपयोग कोई नहीं कर पा रहा है अभी करेंट में कन्डिशन जो है कि बच्चे जो ट्यूसन ट्यूसन जा रहे हैं ट्यूसन जाते हैं स्कूल जाते हैं वे अपनी मात्रभाषा में का उपयोग बिल्कुल कर ही नहीं पा रहे हैं बच्चे का जो अपने देश में जबकि प्राचीन भाषा मतलब अपनी हिन्दी है लेकिन उस हिसाब से हिन्दी भाषा के प्रकार से भी देखा जा रहा है कि अंग्रेज अंग्रेज़ी का ज़्यादा उपयोग हो रहा है अभी जो करंट में जो बच्चे कोचिंग वग़ैरह जा रहे हैं तो उसमें अपन उनसे शुद्ध हिन्दी में मतलब बात करने की बोलते हैं तो इनको इंग्लिस में बात करते हैं और अपनी जबकि प्राचीन समय से अपनी भाषा हिन्दी रही है तो मेरे अनुसार तो जो है कि अपनी हिन्दी भाषा जो है वह ही रहना चाहिए और उसमें अपना मतलब संस्कृति और कल्चर बहुत चेंज हो रहा है क्योंकि अपनी प्रचिंग भाषा हिन्दी है तो हर जगह मतलब प्राथमिकता हिन्दी को ही देना चाहिए